अ माबाफोर खबरमोन गय फुलि गय नार्सारिथ' दङ ओमफ्राय गय बागानबो दङ दा माबाफोर नांगौमोन नामा हागोन मानो हायाजानो बे गय जोंनिया जायगाखौ थिख खालामखाबाय ओमफ्राय दा जुदि नांगौ गय फुलियाथ' नोङो मेक्सिमाम जेनबा फुलिखो दुइ बोसोरसोनि नांगौ दुइ बोसोरनिया गायनाया मोजां माबा बे बेन्दोंफ्रा मानलानानै नस्थ' जायोना हाग्रा मानलायो आरो बेखो हाग्रा एवनायाव बेयाव गाखोलांफ्लांनो हागौ आरो आंनियावथ' ओरैनो गासै फुलिया दुइ बोसोर बानायोथ' फुलि हिसाबै ओमफ्राय बे निजा बागाना बारा गैया दस बिगानि एसे बारा जागोन आरो बेबायदि बेबायदिथ' नांलाया खिन्थु हासार जानांगोन हासारगोनां जानांगोन आरो हाया हा मोजां जानांगोन बालि हायाव जानाय नङा हाखो नोङो जुदि बारियाव जुदि बालिब्ला नों बेलेकनिफ्राय हा लाबोनाब्लाबो हा खोनानै होनांगोन आरो औ हायोबोला नोङो ओरैनो नोंनि हानि सायाव जागोन बियो एसे ओरैनो मेक्सिमाम पास बोसोरा नांथारगौ खायफा हा मोजां नङाब्लाथ' बे सात बोसोरसो थांगोन आरो फुलिखो जुदि मोजां खालामनो सान्दोबोला सापस आरो बाहाय गाहायावनो थायनोबोला नोङो गायस्लायनांगौआ बोसोरसेनि उनावहाय नों नोङो माने बिनि उननि बोसोराव गायस्लायदो फुलि जि जायगायाव पारमानेन्ट गायगोन बे जायगायाव बोसोरनैसोनि उनाव गायनांगौ आरो बेबायदि दा बेबायदि गय गायनायनि नियमफ्रा आरो बियाव नोङो हायोबोला किसुमान एम्फौनि थाखाय डावाइ बेफोर होनांगौ दायो मेक्सिमाम बारा नङा पन्सास पन्सास साथि आरो बिदि मोनो आरो पन्सास साथि कुइन्टेल दायो थारमाने बेयाव गासैबो थायजोबनाय जायाखै माखासेया जेनेबा फिथाइ थायो आरो खायफाया फिथाइ थायि दङ दासिम हागोन थांनानै हाखो नायहैजागोन बेखो नायनानै माबायदि गायनाया मोजां जागोन खाथियाव नुयोबोला बांसिन माबा जायो आरो बे दे होमब्ला उनाव हा प्रिपेयार जाबोला खबर होदो थांनाय समाव दे दे